आं जिउआव गंसे बिल्डिं न' लुदोंमोन बे बिल्डिंनि इस्टिमेटखौ बङाइगावनि सासे आर्किटेक्चारनिफ्राय आं लायदोंमोन आर्किटेक्चारनिफ्राय लाबोनाय इस्टिमेट बायदिनो आं मिस्त्रिखौ बिथोन होदोंमोन मिस्त्रियाबो आर्किटेक्चारनि ड्रयिं बायदिनो जखा लानानै न'खौ गायसनदोंमोन गायसनखांनायनि उनावहाय आं मोनफ्रोमबो पस्टखौनो खालामहोदोंमोन खालामखांनायनि उनाव आं दा नुबाय जे आंनि न' बिल्डिं जागोना जोबोर फिसा बेडरुमा टुवेल्भ बाय थार्टिन जायनोखि थोजाथाव नङा आरो गुबुन रुमफ्राबो इलिभेन बाय टुवेल्भ बेफोरबायदिनि थाखाय आं गावखौनो गिदिर गोरोन्थि मावबाय सानदों जोबथारनायाव आङो बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आङो आरो सासे गोदान आर्किटेक्चार हमबाव नांदों आर्किटेक्चारनो देखायखांनायनि उनाव बिथाङा आंखौ एडभायस होदों जे गोजौनि स्लेबाव एबा गोजौनि थालाफोराव रुमखौ फेदेरनो थाखाय बे आंखौ खावलायदों जेरैबायदि इस्टिमेटजों गाहायनि ग्राउन्डखौ बानायदोंमोन बेनि देरसिनै गोजौनि स्लेबनिफ्राय बानायनो थाखाय इस्टिमेट बानायनानै बिथाङा आंनो होलांदों दा जेरैबायदिमोन गोजौनि स्लेबनिफ्राय आंनि न'आ इसेबाबो साबजाथाव जासिगोन दा बेबायदिनो आङो आंनि गोरोन्थि मावनायखौ सुद्रायनानै सामलायलांदोंमोन